پرادھان منتری جن سنگھ آروگ یوجنا پی ایم جے اے وائی ایک قومی صحت کوریج اسکیم ہے جوغریب خاندانوں کومفت یا کم قیمت پر صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے لیے مختص ہے یہ اسکیم پندرہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شروع کی تھی پی ایم جے اے وائی سے فایدہ اٹھانے کے لیے ایک خاندان کی مجموعی سالانہ آمدنی دس لاکھ روپیے سے کم ہونی چاہیے خاندان کے تمام افراد بشمول بچے اس اسکیم کے لیےاہل ہیں پی ایم جے اے وائی کے تحت غریب خاندانوں کو مفت یا کم قیمت پر طبی علاج ادویات اوردیگر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کی جائیں گی یہ اسکیم تیرہ ہزار پانچ سو سے زیادہ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں دستیاب ہیں پی ایم جے اے وائی سے غریب خاندانوں کو طبی بحران سے بچنے میں مدد ملے گی اور انہیں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی یہ اسکیم ایک اہم قدم ہے ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کی طرف پی ایم جے اے وائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کواپنے مقامی صحت مرکز یا حکومتی دفاتر سے رابطہ کرنا چاہیے اکثر غریب لوگ اس اسکیم سے فایدہ اٹھاتے ہیں اور میں نے اس اسکیم سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا ہے